म्हाका फिरपाचेच जालें जाल्यार दोंगरार वचपाक चड आवडटलें दोंगरार वता आसतना दिसता तो हरवो रंग सगळ्याकच अशें आसले जाल्यार सुद्दां तो हरवो रंग पानां पानां फाटल्यान बदलता झाडां झाडां फाटल्यान बदलता दिसतात ती फुलां इतलीं वेगवेगळ्या प्रकारची वेगवेगळ्या तरेची जरी तांकां वास नासलो जाल्यार सुद्दां तांकां तांचो जो रंग आसा तोच आमकां एक पिशें लायता झाडांचेर बशिल्ले पक्षी तांचो किलकीलाट हो खूब आयकत रावंचो असो दिसता थंय आशिल्ली ती शांतता ती खंय तरी दोंगर आमकां आपयता अशें दिसता